مجھے وہ وقت آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب میرے انٹرنس اگزام تھے اور اگر میں وہ اگزامس کو کامیاب کر لیتی تو مجھے ایک اچھی نوکری مل سکتی تھی اور وہ میرا مقصد بھی تھا ایک اچھی نوکری حاصل کر کے اپنا مستقبل اپنے خاندان کا مستقبل سنوارنا میرا مقصد تھا اسی لیے میں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کی میں نے حد سے زیادہ محنت کی کوشش کی مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا کئی مشکلات آئیں لیکن میں نے ان مشکلات کو پار کرتے ہوئے اپنے تمام رشتوں کو سنبھالتے ہوئے میں ایک ایک منزل آگے بڑھتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی حاصل کی اور میں نے ایک اچھی نوکری حاصل کر لی